किताबों के अलावा भी हाल फिलहाल मतलब बहुत सी पत्रिका हुईं ब्लॉग हुए समाचार पत्र जो रहते हैं उसमें समाचार पत्रों में देखा गया है कि पत्रिका पेपर है वह दैनिक भास्कर पेपर जो है उसमें मतलब देश प्रदेश से लेकर छोटे ग्रामीण राज्यों की जानकारी दी जाती है इस प्रकार मतलब इन किताबों के अलावा अपने को ब्लॉग वग़ैरह जो रहते हैं टुटर रहता है और आज कल फ़ेसबुक वग़ैरह हो गया है इंष्टा हो गया इसमें ही मतलब बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारी दी जा रही हैं

और डीटेल में मिलने के कारण समाचार पत्रों में जानकारी अच्छी दी जाती है और इस तरह ब्लॉग भी हैं ब्लॉग में भी देखा गया है फिर यूटूब वग़ैरह और बहुत सी चीज़ें जो आज कल डिजिटल का ज़माना है तो डिजिटल में भी बहुत सी ब्लॉगों की व्यवस्था करते हैं उस प्रकार से अपन मतलब फ़ेसबुक हुआ यूटूब वग़ैरह हैं इंष्टा वग़ैरह हैं इसमें भी मतलब ब्लॉग वग़ैरह दिए जाते हैं तो उन ब्लॉग को अपन जो अच्छे ब्लॉग रहते हैं उन ब्लॉगों को अपन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं